आं क'क्राझार जिल्लायाव थायो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जिउ खांनायनि गिबि फुंखायानो जाहैबाय आबाद दारिमिन सिबिथाय जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय जोंनि गोबां सुबुंफोरा आबाद मावो आरो जोंनि गाहाय आबादआनो जाहैबाय माइ आरो बेजों लोगोसे जोङो जुम आबाद फाथो आबाद जोङो गोबां आबाद मावो आरो बेफोरनि गेजेराव जोंनि क'क्राझाराव साहानि आबाद मावनायखौबो जोङो नुयो थिक बेबायदिनो जोंनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि आबाद मावनानै जिउ खांनायनि राहाखौहाय खांबोयो जोंनि जिल्लायावहाय गोदोनिफ्रायनो माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय नुयो दा बे माइ आबादजोंनो जोंनि गामियारि सुबुंफोराहाय जिउ खाङो बेजों लोगोसे जुम आबाद बेफोरजोंबो गोबां रां खामायनाय गोबां सुबुङाहाय थांनानै थायो जोंनि नुनायाव गोदोनिफ्रायनो बर' गामिफोरावहाय जोंनि बर' हिनजावफोरनि सि दानाय बेखौहाय जोङो नुबोयो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि न'खर न'खर जोङो हिसान नुबोदों आरो गामिफोरावहाय जोंनि गाव सुंथा हानजाफोराहाय सि दानाय हाबाफारिखौहाय लाबोयोमोन आरो बेफोरजोंनो जोंनि सुबुंफोराहाय जिउ खांनायनि राहाफोरखौहाय लायोमोन सि दानानै बाजार हाथाइयाव फाननानै रां खामायनानै बेफोरजोंनो थांनानै थानायनि राहाफोरखौहाय लाबोयोमोन जोंनि गेजेराव गोबां समाज सिबियारि एबा समाज फोसाबगिरि सुबुंफोर दंबोयो जाय सुबुंफोरा जोंनि समाजखौहाय गाज्रि लामाजों थांनायनिफ्राय मोजां लामाजों फैफिननायखौहाय गोबां जोङो नुबोबाय गोबां मोजां फोरोंथाय होनानै गोबां मोजां लामाजों लाबोनानै जोंनि सुबुंफोरनि राहाखौहाय फोथारनानै होबोदों गोदोनि समनिफ्राय जोंनि सुबुंफोरा गोबां आबाद मावबोदोंब्लाबो नाथाय दानि दिनाव जोङो बैग्यानिक पद्ध'तिजोंहाय आबाद मावनायखौ जों नुबोदों आरो जोंनि सुबुंफोरा दासिमबो आबाद मावनायावहाय नांथाबनानै दङ दारिमिननि बेलायावहाय जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा हिनजाव माहारिनि सुबुंफोरा गोबां सि दानानै जिउ खांनायनि राहाखौ लाबोदोंमोन नाथाय दानि दिनाव जोंनि बेफोर खामानिखौहाय जों गोबां खम जालांनाय नुनो मोनबाय कार'ना जोंनि समाजावहाय सम खाथायनो हानायनि समआ जोबोद खम आरो जोंनि सुबुंफोरा गोबां अलसिया जाबोबाय बेनि थाखायनो जोंनि गोबां न'खरफोरावहाय जोङो सि दानायनि जे हिसान बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनला जोंनि गेजेराव एबा जोंनि दिस्ट्रिक्ट जिल्लायावहाय गोबां सुबुङानो साख्रि नागिरो नाथाय सरकारि साख्रिया बेसेबां बिनि बांसिन सानखो सुबुंफ्रानो जोंनावहाय दङ नाथाय जोंनि सुबुंफोरा थांनानै थानायनि राहाखौहाय साख्रिनि गेजेरजों लांनो नागिरो आरो साख्रि थायोबा जिउआव मोनसे रोखा थांनानै थानायनि राहाया फैयो दा बेनिथाखायनो जोंनि जिल्लानि गोबां गोरों सुबुंफोरानो साख्रिखौ नागिरो नाथाय गोबां सुबुङानो साख्रिखौ मोननो हाया जोंनि सरकारनि जा एसे दङ साख्रिनि अनजिमा बेखौसो सायख'जानाय सुबुंफोरा मोननो हायो दा गोबां फरायबोनाय गोबां जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरा गोबां जानायनि थाखाय जों जोंनि गेजेराव बेकार जानानै थानाय सुबुंफोरखौहाय जों गोबां नुबोदों नाथाय बेफोर बेकारनि गेजेरावबो जोंनि सुबुंफोराहाय गोबां खामानि मावनानै थांनानै थानायखौबो जोङो नुबोदों जेरै जोंनि गेजेराव एन जि अ दानानै गोबां सुबुं बेयाव जमा जानानै समाजनि मोजां खामानि मावनाय बेफोरजोंबो जोंनि सुबुंफोरा थांनानै थाबोदों जोंनि गेजेराव गोबां आइजो सुबुंफोराहाय गावसुंथा हानजा दानानै आरो बिनि गेजेरजों खामानि मावनानै गोबां थांनानै थाबोनायखौबो जोङो नुबोदों दा बेकार जेंनाया जेसेबांनो बांदों बेकार जेंनाया जोंनि गेजेराव खमायनोबो हमदों जाय बेकार जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय जोंनि सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानावहाय गावसुंथा हानजा दानानै बेफोरनो हेफाजाब होनानै बिसोरखौ फोथांनायनि लामाखौ जोङो नुबोदों आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि गामियारि सुबुंफोराहाय गाव गावनि थांनानै थानायनि थाखाय आरो न'खर फोथांनांगौनि थाखाय गोबां बेफार फालांगि खालामनायखौबो जोङो नुबोदों आरो जों बे बेकार जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि गेजेराव गावसुंथा खामानि मावनानै जोङो थांनानै थानांगोन दा जोङो सरकारि साख्रिखौ खालि नोजोर होआलासिनो जोङो जों जोंनि गेजेराव जों माखासे गावसुंथा हाबाफारि एबा गावआरि हाबाफारि जों खालामनानै जों थांनानै थानांगोन जेरै जों आबादनि आबाद मावनायखौ जोङो गोसो होनांगोन जों बोरै बैग्यानिक राहाजों जों आबाद मावनो हायो आरो बेखौ जोङो बांसिन दिहुननानै जोङो हाथाय बाजार फाननानै जोङो थांनानै थानो हागोन आरो जोङो मोसौ बोरमा जों फिसिनानैबो जोङो थांनानै थानो हायो फार्म खालामनानैहाय बेफोरजों जोङो जोंनि नखरखौ जोङो फोथांलांनो जोङो हायो बेकार जेंनाखौ जोङो बेकार जादों होननानै जोङो साननानै थायोबा जों जानाय नङा दा बे बेकार जेंनाखौ जों फोजोबनो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो सुबुङानो गावसुंथा हाबाफारि लानानै गावनि जिउआव थांनानै थानायखौ सुंथानो थाखाय जों साफ्रोमबो सुबुङानो जों खामानि मावनांगोन मोनसे नङा मोनसे मोनसे नङा मोनसे जों खामानि मावोब्लानो जोंनि गेजेराव बेकार जेंनाया जोबगोन होननानै आङो सानो